हेलो हेलो हाँ मैडम बैठी है प्रणाम हाँ बोल रहे थे इस्कूल के बारे में जैसे बच्चा लोग को यह सब मिलेगा बोला थी बताईए

जैसे पैसा और होता है तो बच्चा सो नहीं मिलता है यह सब बात है खाना पीना यह सब कैसा मिलता है बच्चा को बताएगा तब ना

हाँ वही पूछना है हमको कि इस्कूल में बच्चा कैसे रहते हैं नहीं रहते हैं यही सब पूछना है हमको यही हाँ चलिए ठीक है

चलिए ठीक है अच्छा से पढ़ाईएगा बच्चा को अच्छा से और वही सब बात पूछना है जैसे पूछना है कि बच्चा को अच्छा से पढ़ाईए शिक्षित दीजिए पढ़ने में अच्छा हो आगे चलें इस्कूल के बारे में कपड़ा लत्ता मिलता है कि नहीं शिक्षा में तो मिलता है कि नहीं मिडिल इस्कूल का हाँ

चलिए हाँ ठीक है यही सब हमको पूछना है चलिए नहीं यही पूछना है बच्चा सबको अच्छा से देख भाल कीजिएगा खाना टैम पर दीजिएगा पढ़ाईएगा अच्छा से यह नहीं कि ठीक ठीक हैं क्या खाना में क्या क्या चीज़ देते हैं हाँ और हाँ ठीक है ठीक है यही पूछना है